असां खे हमेशह माफ़ करण खपे हीअ ज़िंदगी में मां इहा ॻाल्हि सिखी आहे हमेशह असां खे इएं न लिखणो आहे साम्हूं वारे जी ग़लती आहे त हुन खे सजा ॾियणी ई आहे न हिकु जीअं की हिकु त मुंहिंजो वॾो लफड़ो थियो हो मुंहिंजे दोस्त सां ग़लती हुन जी हुई पर पोइ बि मां हुन खे माफ़ कयोमि छो की मूखे दोस्ती सम्भालणी हुई अगर असां खे पंहिंजे रिश्ते सा प्यार आहे त इएं कॾंहिं न असां खे न करण खपे साम्हूं वारे खे माफ़ करे सिखणु खपे असां खे अगर असां न कंदासूं त असां जा बस रिश्ता इएं ई साइड थींदा वेंदा साइड थींदा वेंदा न हमेशह असां खे पंहिंजो दिल वॾो करे साम्हूं वारे खे असां खे हू करणो आहे कि भाई हा ठीक आ हले ॿे टाइम न कजे